मुझे ऐसा लगता है कि हम सितारों और ब्रह्मांड का अध्ययन करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अगर से देखा जाए तो सितारों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं कि ब्रह्मांड में कौन कौन से और भी गृह एवं उपग्रह हैं क्या ब्रह्मांड में कहीं भी और भी धरती पे जैसे जीवन मौजूद हैं क्या किसी और भी ऐसे उल्कापिंड या गृह हैं जहाँ की जीवन मौजूद हैं या किसी भी और भी ग्रहों पे जीवन मौजूद हो सकता है या जीवन मौजूद होने की संभावनाएं जागृत हो सकती हैं और हम जब ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं तो हमें वहाँ काफ़ी कुछ नया देखने को एवं सीखने को मिलता हैं ब्रह्मांड की गहराईयों को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है एवं उसके समझ को किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति एवं तकनीक आज तक सुलझा नहीं पाई है हम ब्रह्मांड के बारे में जितना ज़्यादा अध्ययन करते जाते हैं हम उस में उतना ही ज़्यादा खोते जाते हैं ब्रह्मांड एवं सितारें एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अभी तक की पूर्ण रूप से किसी को भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है